हाँ गुड आफ्टर नून सर हमको कुछ मतलब सब्जी के बारे में मत उसका पेड़ जो जो अच्छा मतलब सब्जी होता है उसका पेड़ कुछ चाहिए कौन सा कौन सा है थोड़ा हमको बताइए हूं हाँ

बींस ठीक ठीक और कुछ नया सब्जी भी है आपके पास क्या अच्छा अच्छा जैसे चखेरा हो गया और ये और सब वो सब्जी सबका सबका रेट मतलब बताइए रेट क्या क्या है सबका बीस रुपया सेवड़ा है वेराईटी बताइए कितना कितना किस्म का सब्जी कैसे जैसे बैगन हो गया उसका कितना भेराईटी होता है गोभी हो गया उसका कितना भेराईटी होता है हाँ हाँ अच्छा कौन सा ज्यादा आप ज्यादा मतलब किसमें जादा मुनाफा होगा हाँ हाँ उसको खाने में स्वाद मतलब होता होगा ठीक ठीक

हाँ हाँ ठीक है ठीक है तुमको नर्सरी में जे जैसा आप नर्सरी खोले हुए हैं उसमें और क्या क्या चीज मिलता है

हाँ जिसमें नर्सरी में सबसे कॉस्टली चीज मतलब सबसे महँगा कौन सा पेड़ है कौन सा पेड़ है जैसे जी जैसे उसको जी बेचेंगे तो कीमती हो पैसा जादा मिलेगा

हाँ हाँ ठीक है सर हम हम ओ ऑर्डर ले कर आपसे मतलब पास आते हैं थोड़ा हमको कितना समय ज्यादा लगेगा क्या समय भी ज्यादा लगेगा ओ रुकना पड़ेगा क्या या जल्दी मिल जाएगा

ठीक है ठीक

ठीक है आ रहें आ रहें